हाँ मैंने ऐसे व्यक्ति के साथ काम किया जिसके साथ काम करना मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ा मुश्किल था आज से कम से कम एक या दो महीने पहले मेरा एक साथी था उसके साथ मैंने बजाज फाइनेंस बैंक में काम किया तो मुझे उसके साथ काम करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो पहले से जानता था लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था लेकिन मुझे उसने उसके काम के बारे में बताया नहीं था तो मुझे उससे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा मैं इस स्थिति से बड़ी मुश्किल से दूर हुआ बड़ी मुश्किल से निपटा इस स्थिति का सामना मैंने बहुत ही परेशानियों के साथ किया इस स्थिति में मैं अकेला रह गया था क्योंकि उसने मुझे मदद नहीं किया वह खुद काम करना जानता था लेकिन मुझे उसने सिखाया नहीं मैंने इसकी स्थिति से निपटने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया इंटरनेट पर डेली वीडियोज देखे इसके माध्यम से मैं उस स्थिति से निपट सका और उस काम को बड़ी मुश्किल से ही मैंने पूर्ण किया था